हाँ हम डिजीटल कला के बारे में सकारात्मक सोचते हैं क्योंकि यह इंसानों द्वारा बनाई गई कला के समान बहुत अच्छी है और डिजीटल कला के बारे में हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भाव रखते क्योंकि वर्तमान में डिजिटल कला का उपयोग बहुत ज़्यादा ऊचें स्तर पर सकारात्मक स्तर में भी हो राहा है और इसका नकारात्मक भी बहुत ज़्यादा उपयोग हो राहा है ये इंसानों के द्वारा बनाई गई विभिन्न कलाकृतियों के समान अच्छी है क्योंकि डिजिटल में हम इनसानो द्वारा बनाई गई जो कलाक्रितियाँ है उन से अच्छी और नई बेहतर तकनीक के माध्यम से हम कलाक्रतियों को समझ सकते हैं और बना सकते हैं